ये हमको गाड़ी बुक करनी थी टबेरा

सा हमको हरदा से हाँ इंदौर कितनी पेमेंट लगेगी वो इंदौर से इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से फिर वापसी बाद में हरदा

नहीं नहीं हमको सिर्फ टबेरा ही टबेरा ही बुक करना है हरदा से